جی ہاں میں نے اپنے ایک دوست کو ایک بار ایک پینٹنگ گفٹ کی تھی اور اس پینٹنگ میں میں نے ایک نقشہ کھینچا تھا ایک گاؤں کا جس میں جو ہے بہت سارے چیزیں تھیں پیڑ جھرنے وغیرہ اور اس میں یہ چیز تھی کہ کوئی بھی انسان اگر اس پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو اس سے اس کو ایک اس کو اس سے دل جڑ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے جو ہے بہت ہی زیادہ پسند کرنے لگتا ہے اور وہ پینٹنگ ایسے تھی کہ انسان وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ میرے آس پاس کی چیزیں ہیں اور ہاتھ سے بنی ہوئی پینٹنگ جو ہوتی ہے وہ اس لیے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے جذباتی قدر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہاتھ کا جو کلا ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ پرنٹنگ میں نہیں آ سکتی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی پینٹر یا پھر کلا کار جو ہاتھ سے پینٹنگ کرتا ہے اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو دیکھ کر کہ یہ پرنٹ پرنٹ ہے لیکن وہ اس انسان کی آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے اس کلا کار کی کلا کاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پہچان نہیں پاتا کہ یہ ہے کیا اور وہ ایسے چیزوں کو پورے نقشے کے ساتھ اس تصویر کو کھینچ دیتا ہے اور اس پینٹنگ کو بناتا ہے جس سے لوگوں کو جو اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے